बावयैसो सिगां आङो भिब' भि सेभेनतिन फनखौ बायदोंमोन आरो बेखौ बाहायनानै आङो जोबोत मोजां मोनदों बेनि केमेरानि कवालिति बेनि बेत्रि आरो चार्जिं केपासिटी गासैबो आङो जोबोत मोजां मोनदों